मां पर्दा वठी आई हुअमि उहे ॾाढा बढ़िया हुया उहे ब्राउन कलर जा हुआ और ॾाढे टाइम खां उहे पर्दा हलेनि ता पिया चारि पंज साल थी विया पर उहे पर्दा ॾाढा बढ़िया निकिता आहिनि जो कोई बि ईंदो आहे महिमान चवंदो आहे पर्दा ॾाढा सुठा आहिनि उहे जेतिरा बि मां धोता आहिनि उहे ॾाढा चिमिकंदा आहिनि और उनि जो कपिड़ो बि ॾाढो बढ़िया आहे उहे नैट जा आहिनि और उनजे मथो ब्राउन जे मथो पीलो फूल आहे और उहे मुंहिंजी दी कमरे सां बि मैच ॾाढा कंदा आहिनि जेको बि ईंदो आहे उनखे ये पर्दा ॾाढा वणंदा आहिनि